جی ہاں میں فیس بک اور انسٹاگرام استعمال کرتا ہوں مجھے وہاں پر دوستوں کی تصاویر ویڈیوز اور معلوماتی پوسٹ دیکھنا اچھا لگتا ہے میں کبھی کبھار اپنے تصویریں یا خیالات بھی سیئر کرتا ہوں میں روزانہ تقریباً آدھا گھنٹہ سوشل میڈیا پر گزارتا ہوں مجھے سوشل میڈیا کا سب سے اچھا پہلو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں اور رشتے داروں سے جڑے رہ سکتے ہیں لیکن بعض اوقات جھوٹی خبریں اور فضول مواد نا پسندیدہ ہوتا ہے